राजनैतिक नेताउनि जो चुनाव असां हीअ कंदा आहियूं अॻिते पोते जेका बि मिनिस्टर ठहंदा आहिनि उन्हनि जो असां ई चुनाव कंदा आहियूं चुनाव थींदो आहे आयोजन थींदो आहे केंद्र लेवल ते बि औरि खेत्र लेवल ते बि त उनी में जेको सही माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि जो असां चुनाव कंदा आहियूं त जंहिंसां समाज जो उतथान थींदो आहे इन में इलाही जागरुकता रखणी पवंदी आहे अरिड़हं साल खां मथे जे माण्हुनि खे ॿारनि खे वोट ॾियण जो अधिकार आहे त सभु मिली करे इहे निर्णय कंदा आहियूं